जोङो बर' हिसाबै फोरबो खुंनायाव दा बैसागु बैसागुखौनो लादो बैसागु बोथोर बैसागु बोथोराव जोङो दा फोरबो खुङोबा मा मा खालायो बे फोर्बोआव दा जों बे फोर्बोआव हाजो गाखो हैयो हाजो गाखो हैयैनि सिगां जोङो गोखा गोखै खाङो गोखा गोखै खांनानै जायो जानायनि बेलायाव बिदिनो सोरबा जानायाव सोरहाबा बे गोखा गोखैखौ बेदरफोर होन्नानै एवबाय बाहाय बार'था बार'था मैगं जायो आरो बार'था आर बाहाय बे बार'था मैगंआ जाहैबाय ओरैहाय निम बिलाय थालेर आथिया खारौ खानदाय आनियाफ्राय दोंखिया ओरै खिफिबेन्दों माइसुन्द्रि गासै टथेल बार'था आरिखि बार'था मैगंखौ बार'था बार'था नि ओंथियानो जाहैबाय जोंना ओह बार' मासजों बोसोर फालिनाय बे माबाखौ बोसोरखौ उम उरगार हरनाय बैसागु बोथोरखौ गोदान बोथोर फैनायनि गोजाम बोथोरखौ गारहरनाय आरो उरगार हरनाय दा जोङो बैसागु फोर्बोखौ मा मा नेमजों फालियो जोंहा दा न'आव जोङो रायदों बायदिसिना न'खराव खाथ्रि बिबार रायदोंनि बिलाइ मोनथाम सो बिबारजों जोङो न'आव साजायनानै दोननाय जायो आरो ओरै मोखोना बिबार ओरैहाय खाथ्रि बिबार ओह ओमफ्राइ मोनसेया जिखुनुजाया मोनथाम बिबारजों माबा खालायनानै लानाय जायो आरो ओरैहाय रायदों बे मोनथामजों जोङो न'खौ खाखनानै दोननाय जायो आरो बैसागु फोरबोआव आर ओमफ्राइ दाना जोङो दैलां बोथोर आमथि सुवा बे आमथि सुवायाव जोंहा मोनसे गामि हिसाबै आरो गामि हिसाबैआव जोङो हाग्रा एवो लामानि थांनायनि लामा ओरै फोरखौ दानस्रांनाय जायो आरो दा दानस्रां खांनानै एवस्रां खांनानै जोङो बिनिफ्राय मा खालायनाय जायो जोङो दाना बेखौ बानाय खांनानै जोङो जेला टाइम जायो बार'था सो टाइम जायो अब्ला जों बे हाग्रा एवखांनायनि उनाव जोङो गामि हिसाबै जोङो बेखौ बल खेला गेलेबावनाय जायो आरो दा बे बल खेलायाव जोंहा सोरबा जेननाय सोरबा देरहानाय बेवहाय जानाय लोंनाय जायो आरो दा बे जानाय लोंनायाव जायैबाय जायहा देरहादों बेहा एसे बांसिन मोनबाय जायहा जेनदों बे एसे खम जाबाय आरिखि धरि लग फास किजि दस किजि बे रोखोम जागोन आरो जेननाया फास किजि देरहानाया दस किजि बे रोखोम जोङो

फ्रथेख आमसि सुवायाव बोसोराव बेबायदि खालामनाय जायो आरो दा बेनिफ्राइ जोङो ओरैहाय माबानानै आमसि सुवायावबो बिदिनो माबा नोसै बल जोखांनानै बिदिनो जौ लोंनाय माबानाय जाबाय आरो हाग्रा हुग्रा एवखांनानै बेनिफ्राइ जोङो बेनिफ्राइ दाना अखा नायैबो बिदिनो सोरनावबा दङबा जौफोरखौ लोंहैबावनाय जाबाय दा बे रोखोम आरिखि ओमफ्राय जोंहा दा बिदि खालायनानै जोङो सानब्रै फालिनाय जायो आरो बे सानब्रैआव जोङो हालेवनाय जाया आरो हालेवनाय जाया बे सानब्रैखौ फालिनानै ओरैहाय सोरबा अफायबा आलासि जाहैनांगौ गोनां दंबा थांबाय सुथि मोननाय बायदि जानानै बिनिफ्राय मावै दाङै जोंहा बोथोर फैगौ होन्नानै मावनो आर गोसो खांफिनसैलाय दा बे रोखोम आरो जों सानब्रैखौ थानाय जायो आरो दा बेनिफ्राइ सानब्रै थाखांनायनि उनाव जोङो नैबे मास मोनसेखौ साउन आसारखौ दाहाम दुम माइ गाइनाय जाथारसैलाय आरो दा रिदि बिनिफ्राय जोङो दा ओरै हाय जोङो दा जोंनि फोरबो खुंनायाव सोरहाबा बिदिनो बिबाय दरसन थांनाय माबा थांनाय बोथोर लानानै आरो जोंनि दा माग मासफोरफ्राव बिदिनो सोरहाबा बिबाय दरसन थांनाय माबा थांनाय जाहैसैलाय जाहा मोनफा मोनफा खर्म फैसैलाइ आरो ओरैहाय दा लोखि फुजा लोखि फुजाखौथ' दा जायनि गामियाव माबायो बे गार्जा फुजा होयो बुलि बुदान बिनिफ्राय दा बिनिफ्राय बे मोनसे थांबाय आरो जोंहा बेबायदिनो सोरबा फालियो सोरबा फालिया ब्रह्मआ ब्रह्म फालिबाय बर'आ बर' फालिबाय बे रोखोम आरो दा जोंनि बिथिङाव बेसे खिनिया माबा लायबाय थायो आरो खर्म'आ फोर्बो फालिनायआव सोरहाबा बर'आ बर' खालायबाय ब्रह्मआ ब्रह्म जयग' खालायबाय बे रोखोम आरो बर'आ जाहैबाय बुलि बुदान होबाय आरो ब्रह्मआ जाहैबाय जयग खालायबाय आरो दा जोंनि फोरबो बे माबाफ्रा बेफोर बायदि खुंलाङो आरो गाबा गाव समाजा बर' समाजा बर'नि खुंबाय ओमफ्राइ जोङो बैसागु फोर्बोखौ गोदोनि समनि बादि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा लानानै फालो फालो मोसा लायनाय जाला आरो दा नैबे साइनटिज मुगा जाबाय नालाय दा बयबो एसे ओह गिनाखौ नुनानै लाजियो दा बे लाजिनायखौ नुनानैनो माखासे लोंनाय जानायफ्रा फुरथिजों बेफोर बायदिआव थांला आरो दा एसे स्तेनदार जाबाय आरो अब्लाबो बे खाम सिफुंखौ जायफोरनि गामिआव दङ बिसोर खिन्थु एखे अलरेदि ओंखार खायो मालाय फालो फालो धरिलग जोंनाव दा जोंनि बे ओनसोलाव गैयाआनो होनजायो फारथि बेलेगाव दङ ओरै सेरफांगुरिआव दङ ओरै हाय हरै ओह बेंथल थिंजाय दङ ओरै सेरफांगुरिथिं दं आरो ओमफ्राइ ओरैहाय गेन्द्राबिलिथिंजाय दं बिदि दामनाय देनाय एख्खेबारे मस्थ बर'नि माबाया आरिखि कालसारनि माबाफ्रा गोदोथ' आं नुनायाव हाजो गाखोनो थांबा खाम सिफुं सेरजा दल भेम लानानै बे गेन्द्राबिलि साइदना जि गाजा गोमजा थाङोमोन खिन्थु दा अब'से मेला जानायखाय बेफोर बायदिखौ नुला आरो गोदो दाबो दामनानै गाखोयो गाखोनाया खिन्थु बै समाव खिन्थु अमा लानानै थांखा लायो मालाय एखेबारे गेन्द्राबिलि साइदना अमा लानानै गाखो हैथारोमोन आरो हाजोआव बावनो सङै खावै जाबाय फैबाय गाखो खांनायनि उनाव बे रोखोममोन आरो दा जोंनाव जोङो जोंनि बर' माबायाव जोंनि फोरबो फालिनाया जाहैबाय मेन फोर्बो फालिनाया जाहैबाय जोंना बैसागु दमासि दमासियाथ' अब'से जोंनि माबा नङा अब्लाबो दाना बयबो फालिबाय फालिनायालाय दमासिखौबो फालिबाय खिन्थु गोदो बारा फालियामोन नै दानि मुगायाव एसे फालिसिनबाय आरो दमासिखौबो दमासिखौ फालिबाय आरो मोननै मोनथाम आमसिसुवा मोनथाम फोर्बो दुरगा फुजा लोखि फुजाखौथ' बे माबा बर'आ एसेग्राब माबा खालाया जायफोर फालियो बिसोर थाङो आरो थांनाया खिन्थु दा बिसेस खरि बर'खौ नुयो खुलुमनायफ्राव थाङोआनो फ्रसाद बायदिसिना लानानै दाथ' दुरगा फुजायाव बर'खौसो बांसिन नुयो आं जोंनि जायगायाव आरिखि बेलेखआवसो मा रोखोम आं जोंनि जायगायाव माने दुर्गा फुजाखौ ओह बर'खौसो लैहोर लैहोर नुयो आं गुबुन जाथिखौ खमसो नुलाय लांबाय आं दा दा गोदो होनोमोन बर'आ बे जिगाब बुन्थाखौ मानो खुलुमनांगौ होनोमोन खिन्थु दा जिगाब बुन्थाखौ बयबो खुलुमहैयो दा दा बा मा माबानायाव गैला फोरबो फालिनायाव बयहाबो बयखौबो नांगौ जानानै फैयो नालाय बे हिसाबै बयबो फालिबाय आरो बिनिफ्राय दा जोंहा बे फालिनायाव जोङो खिसुबान मानसिया थाङो खिसुबान मानसिया जायफ्रा गोसोनि फोथायनाय गोनां बिसोर थाङो आरो आजिखालि फोथायनाय जोंसो खोथा नालाय गोसोया गावनि गोसोया थिग बासो माबाफ्राबो थिग जायो नालाय गावबागाव फोथायनाय आरो नों सोरबाबा नांगौ बायदि बिनानै लायो मालाय बेफोरबो जानानै थाङो दा बेखायनो फोथायनाय होनदों फोथायनायजों बेखायनो मालायखौबोथ' बुंनो हाया जाहैबाय गाबागाव इस्सा गोसो ओंखायनो जोंनि फोर्बो फालिनाया बबेबा माबायाव एसे गोनो गोथो जायो आरो सोरहाबा गावनि माबाजों माबानायखौथ' रावबो मिथिया नालाय सोरबा गोसोनि साननायखौथ' मोनथिया ना बेफोरखौनो बुंलायलायनानै एसे माबा लाइयो आरो सोरबा सोरबा गोसोफ्राव बुंलाय फिननाय जायो आरो हाब उमुगासो उमुगाव थांदों फोरबो फालिनायाव सोरबा माबा लोगो हमहैनायाव माबा फुजा खालायनायाव बेफोर बुंलाय नांला आरो आंनि मथे गाबा गाव गोसो सो नालाय दा बे गोसो माबाबाथ' नो बायगोन ना बे हिसाबैनो दा मालायनि साननायखौ फेलें खालायनो नाङा आरो आरो बुंनोबो नाङा मालायखौ निन्दा होनो नाङा आरो